साढ़े जेह्के बुड्डे बुजुर्गे लोक बगैरा हुंदे ते ओह् तैहलूं अपने पुत्तरें शुत्तरें गी ब्याही श्याही देई छुड़दे कुड़ियां छुड़ियां ब्याही श्याई देई छुड़दे ते फ्ही उं'दे अगर पुत्तर शुत्तर जान उठी बाहर जान उठी केह् बोलदे कुतै कमाने शमाने गी ते फ्ही उ'नें गी बड़ी मुश्कल होंदी अगर किट्ठियां रौह्न तां ठीक ऐ अगर जान उठी बाहर कमाने शमाने गी फ्ही उ'नें गी मुश्कल होंदी इयां ते उनें गी पैंशन पुंशन ते थ्होंदी अवा केह् बोलदे इ'नें घरें शरें दे कम्म बगैरा करने पौन फ्ही उस उम्रै बिच ओह् कम्म शम करने पौंदे उ'नें घरें दे ते फ्ही मुश्कल होई जंदी उ'नें गी जि'यां आपूं रूट्टी शुट्टी बगैरा आपूं रुट्टी शुट्टी बगैरा बनानी पवै ऐं ते फ्ही मुश्कल ते हुंदी बुजुर्ग शरीर होवै ते फ्ही ते मुश्कल फ्ही मुश्कल पौंदी गै ते कुतै इन्ना ते द'ऊं जनें होन ते ठीक ऐ बमार होई जान ते फ्ही ते फ्ही ते मुश्कल पौंदी गै बचैरें कि'यां कम्म शम्म करना घरै दा ते इन्ना ते रिटायर पैंशन पुंशन बगैरा उ'नें गी थ्होंदी ते जंदी गै फ्ही बी मुश्कल ते हर कुसै गी पौंदी गै ते हर कुसै गी पौंदी गै हर कुसै गी पौंदी गै ते फ्ही अजकल ते इ'यां चले इन्शोरेंस बगैरा करोआई सकदे तुस आश्रम वगैरा बनाओ बनाओ शनाओ फ्री लाज लूज होई जंदे आ ते फ्ही अगर घर कोई नेईं होवै फ्ही कुस कुस उ'नें ई लेना कुस कुस उ'नें ई लेना शेना ते कुस देखभाल करनी आपूं बी सारा किश करना पौंदा ते फ्ही ते मुश्कल थोह्ड़ी बनदी गै कि बोलदे ते इ'यै हुंदा ऐ ते बाकी केह् बोलदे इ'यां बाकी फ्ही मिगी इन्ना हुं'दा कि कि'यां शेयर बगैरा मी कि'यां करनी भी उं'दी देखभाल बगैरा भाई अगर बाह्र जान उठी कमाने भाई इत्थै गै रौह्न पुत्तर अगर इत्थै ऐ तां निं होंदी मुश्कल पर तैह्लू बाह्र जान उठी कुतै कमाने शमाने गी ते भी भी मुश्कल बनी जंदा केह् बोलदे भी कम्म शम्म घरै दा करना कुरना बगैर फ्ही चलो करदे ऐ पर फ्ही बी मुश्कल अजकल इ'यां फिलहाल चले दे आश्रम कार्ड बगैरा उत्त उप्परां होई जंदा फ्री लाज बा फ्ही चलो केह् बोलदे एह् सारा किश मतलब कि प्राब्लम होंदी